हेल' बायद' मा खबरमोन मा मिटिं

आठ जोनसो हागोनदां हानायालाय नागिरनांगोन आरो थाबायनांगोन आङो बेलासेआव ओंखारनांगोन ए बेखोसोदा बे थांग्राफोरासो ओंखारलायगोनना ओंखारलाया गारि हरखा लायगोनब्ला

थाङो थांनायालाय मा गारि हरगोन बेबा सोरबा सोरबा गोबायोना दा आरो दे होमब्लालाय आं आठजन नागिरनांगौ नागिरसै न सोरखौ मोनो दे दसजन जागोनान' अ अ मा फैसा नङाब्ला माहा जानो ना

औ दे आर'नाइ लानांगोन बे बिमा माहारि बिमा माहारिनि नालाय माथानि दख'नाफोर गानब्ला मोजांसिन नुयोना आर'नाइफोरा गोथांब्लाबो गोजाब्लाबो जिखुनु जागोनना जिखुनु आर'नाइ जानांगौ आरो दे होमब्लालाय थांनायखोनो जानसैन' लिंगोन दे औ औ दे